चूंकि हिन्दी भारत की मातृ भाषा है इस लिए हम अपनी सभी परंपराओं और सभी संस्क्रूत सांस्कृतिक परंपराओं में हिन्दी का पूरी तरह से निर्वाह करते हैं और उनका सम्मान करने के लिए अपनी भाषा को पूरी तरह से उपयोग करते हैं जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह में कोई लोक गीत हो या गज़ल प्रोग्राम हो उसके लिए भी हम ज़्यादातर हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और हिन्दी में ही हमारे सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं चाहे वो सांस्कृतिक राहे हों या सामाजिक हों किसी तरह के किसी समाहरोह को आयोजित करने में हम अपनी भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और जन जन की भाषा है इस लिए हिन्दी हमारे सम्मान के लिए बढ़ी उपयोगी भाषा है